पहिरें जे ज़माने में एतिरी गाॾियूं न हूंदी हुयूं हाणे जे ज़माने में अ हर महिने नयूं नयूं अपडेटिड गाॾियूं अचनि थियूं जीअं हाणे हाल ई में इलेक्ट्रिक गाॾियूं जामु ईंदियूं आहिनि इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐं इहे सभु जामु ईंदा आहिनि पेट्रोल वारी गाॾी में छा नुक़सानु हुयो की भई उन में प्रदूषण जामु थींदो हुयो हाणे हुन में जेका इलेक्ट्रिक गाॾी हूंदी आहिनि हुन में प्रदूषण बि घटि थींदो आहे ऐं आवाज़ु बि घटि थींदी आहे ऐं पहिरियों जीअं माण्हू हिकु गांव खां ॿिए गांव में वञिणो हुजे त उन जे लाइ माण्हू जामु सोचींदो हुयो छाकाणि त पंधु करे वञिणो पवंदो हुयो या बैलगाड़ीअ में वञिणो पवंदो हुयो या जेका अ वाहन हुया बि त उहे जामु धीमा धीमा हलंदा हुया पर हाणे जेका गाॾियूं अचनि थियूं उन्हनि में स्पीड बि जामु आहे ऐं जामु आसानी सां माण्हू हिकु शहर खां ॿिए शहर में ट्रावल करे सघंदो आहे त माना ट्रावलिंग इज़ी थी वई आहे उन जे करे हाणे जीअं अ ॿिए शहर में अस्पताल हुजे ऐं वञिणो हुजे जामु माण्हुनि खे त पहिरीं पहिरियों जामु टाइम लॻंदो हुयो हाणे अ जामु जल्दी वञी सघंदा आहियूं असां जेका जीअं सूरत में हस इंदौर में जेका हॉस्पिटल जी फैसिलिटी आहे उहो सूरत खां सुठी त माण्हू इतां खां वञी करे उते अ इलाजु कराए थो सघे इअं माना ट्रांस्पॉटेशन खां असांखे जामु फ़ाइदो थियो आहे